ہیلو فرحان ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے کیا سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے یہاں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کیا تھا کیونکہ مجھے آپ کے یہاں کا کھانا بہت زیادہ پسند ہے اور ابھی میں اور ابھی میرے گھر کچھ مہمان آنے والے تھے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے یہاں سے ہی کھانا منگوالوں لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ جو مہمان آنے والے تھے وہ اب نہیں آ رہے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے آرڈر کینسل کر دیجیے کیونکہ جب مہمان ہی نہیں آ رہے ہیں تو کھانا منگوانے کا کیا فائدہ اور میرے پاس صرف کیش میں ہی پیسے موجود ہے جس کی وجہ سے میں آن لائن پیمنٹ بھی نہیں کر پاؤں گا تو آپ پلیز میرے آرڈر کینسل کر دیجیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اگر آپ کا ڈلیوری بوائے میرے آرڈر لے کر نکل چکا ہے تو آپ اسے واپس بلا لیجیے کیونکہ اب میں کہیں باہر جا رہا ہوں اور میرے گھر پر تالا لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے تو یہاں آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا اور اسے اس کینسل کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں